दानि मुगायाव सेंग्राफोरनि गोसोआ ओरैबायदि जेब्ला नख'रनि आंखालाव फैयो फरायनाय लुनाय जेनिबो आंखाल जानायनि गेजेरजों बिसोरो रां रुफा थुब्रायनानै बोरै गेदेर गोलाव जानो हागौ बेखौ सान्नानै गावनि हिखाखौ दोन्नानैबाबो गुबुन जायगायाव थांनानै रां खामायनानै बिसोरो लाबोनानै न' बांफोरखौ लुयो आरो लोगोसेयै न'खौ सानख'नानै गथ' गथाय बिब' बिनानावफोरखौ फरायहोयो गावबो जाहाथे साख्रिफोर मोनगोन होन्नानै बायदि गुबुन जायगायाव थांनानै नागिरलाबायहैयो लोगोसेहै दानि सेंग्राफोरा ओरैबायसा गावनि देलायनायखौल' नङा नख'रनि देलायनायखौ सान्नानै नख'र गारै गारै बबेबा ओइ गुजरात महाराष्ट्र मुम्बाइ बायदिसिना जायगायाव थांनानै बिसोरो बुहुथ रां खामाय खामाय नख'रखो बेंखननाय जादों दा लोगोसेयै हिन्जावा आयजोफोरा दानि मुगायाव ओरैबायसायै उन्दैनिफ्रायनो लेखा सोलोंनानै माबोरै रोंथि जानानै माबोरै मोजां लामाखौ दिन्थिनो हागोन बे संसाराव बेनिखायनो बिसोरो गुबैयैनो लेखा सोलोंनानै माबादिदि आङो देरहासार जानो हागोन बे बुहुमाव बेखौ साननानै उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो फरायनानै गिदिर गोलाव जायो लोगोसे गिदिर गोलाव जानायनि गेजेरजोंबो बिसोरो सानो मा जों माबायदिहाय नख'रखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन बेखौ सान्नानै बिसोरो साख्रि बायदिसिना जि दानाय लुनाय बबेबा सुवालखुसि बेफोराव थांनानै रां खामायनानै लाबोनानै नख'रखौ बिसोरो सोरां होयो लोगोसेयैनो आरो गावसोरनि बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोरखौबो बिसोरो दुखुनिफ्राय सोरांनि लामाजों लाबोयो आरो सानस'हायै बायदिहाय ओरैबायसा मावनानै बिसोरो दुखुखौ दुखु होन्नानै साना गावनि गाव दुखुखौ सोरांसा लानानैसो बिसोरो रां खामायनानै लाबोयो